भूगोल हमरा सबसँ सुन्दर विषय छै भूगोल हमरा बहुत नीक लागइए इसकुलोमे हम भूगोलेसँ कयलहुँ आओर भूगोल हमरा बढ़िआँ आओर कॉलेजो हम हम भूगोलेसँ कए रहल छी आगाके प्रोग्राम भूगोलेसँ करब भूगोल हमरा भूगोल बहुत बढ़िआँ विषय छै भूगोल पूरा पृथ्वीके बारेमे हमरा बताबय छै जे कतऽ की होइ छै कतऽ पानि पानि केना बहय छै कोन नदीमे कोन गंगा सब किछु बहय छै हर चीजके लिये बतबय छै भूगोल हवा केना चलय छै हवा बारिश केना भए रहल छै पृथ्वीपर केना अबय छै पहाड़ कतऽ छै दुनियामे कतऽ की छै पानि बहाव नदी तालाब कुआँ खेत खलिहानके बारेमे बताबय छै खेतमे कोन उ उर्वरा दै दै छै जैसँ सारा खेती सब होइ छै हर चीजके बारेमे बताबय छै भूगोल पू पूरा जमीनके अन्दर की भए रहल छै आपदा प्रबन्धन सारा चीजके जे ज्ञान होइ छै आपदा प्रबन्धन आओर भूकम्प केना अबय छै धरतीके अन्दर की सब होइ छै सुनामी केना अबय छै समुन्दर समुद्र केना कतऽ की छै की बारेमे कतऽ की भए रहल छै हर चीजके लिये होइ छै ओइमे भूगोल हवा कैसे चल रहा है हवा हवा केना चलय छै हवाके बारेमे पानि सब केना सब किछु होइ छै हर चीजके बारेमे भूगोल बतबय छै तालाब कुआँ थल बितल उपर नीचे वायुमण्डल हर चीज ग्रह नक्षत्र सबके बारेमे बतबय छै भूगोल भूगोलेसँ हमरा ई सबके जानकारी प्राप्त करय छियै हम भूगोल हमरा बहुत बढ़िआँ लागय छै आगो हम ई भूगोलेसँ किछु करय लए चाहय छियै भूगोलसँ हमरा बहुत शान्ति